आतां एन ई पी लागला आनी एनइईपीच्या अंडर टिचराची भरपूर ट्रेनींग चालू आसा एस सी आर टी कंटिन्युअस एफर्टस घालता की टिचराची भरपूर ट्रेनींग जावची टिचराक कळचें की कशे तरेन हँन्डल करप की टिचर्सांच्यो शॉर्टेज इशू म्हाका दिसना की गोंयान आसा टिचर्स भरपूर आसा फक्त जॉबांचे शॉर्टेज आसा आनी टिचर रिटीन पमनंट जॉब ऑर टिचर सोदता